जीअं के असांजे आदिपुर में हिकिड़ो उहो इंस्टीट्यूट वारो आहे कंप्यूटर वारो उहा ऑनलाइन फॉम भरे ॾींदो आहे ॿारनि खे उन्हनि खे एग़्जाम बन करिणी हुजे त पोइ जॾहिं तारीख़ अचे तॾहिं उन जी कंप्यूटर क्लास में वञी पाण पेपर ॾेई सघूं था केरु केरु ॿार घरां ई पंहिंजो फॉम भरंदो आहे एग़्जाम लाइ तयारी यूट्यूब गूगल ऑनलाइन हाणे जाम सारी शयूं अची वियूं आहिनि टेक्नोलॉजी त हुतां पढ़ाई करे सघंदो आहे पोइ एग़्जाम जे ॾींहुं ऑनलाइन केरु केरु घरां ई वेठे ॾेई सघंदो आहे केरु कंप्यूटर क्लास वेंदो आहे ॾियणु इहे परीक्षा ॾींदा आहिनि अने जाम सुठी रीति ऑनलाइन पढ़ी करे एग़्जाम ॾींदा आहिनि सुठा मार्क्स सां पास थींदा आहिनि अस ऐं हिकिड़ो ई आहे कंप्यूटर क्लास वारो पर जाम उहो बि मदद कंदो आहे जो की हाणे टेक्नोलॉजी आहे घटि अने असांजे हिते मार वधारिया आहिनि पढ़ाई वारा टेक्नोलॉजी इन लाइ जाम सुठी रीति सभु कंदो आहे उहो ईअं ई असांखे जाम हेल्पफुल आहे टेक्नोलॉजी अने पेपर बि मस्तु वेंदा आहिनि जो की पढ़ाई बि यूट्यूब था थी वेंदी आहे गूगल था थी वेंदी आहे अने ॾींदा बि कंप्यूटर में आहियूं हिन लाइ सुठी रीति थी वेंदी आहे